हलो क्या मेरी बात स्विग्गी वाले भय्या से हो रही है भय्या मैंने अभी एक खाना ऑर्डर किया था तो उस खाने में जब मैंने आर्डर किया तो जो मैंने डिलीवरी का एड्रेस डाला हुआ है ना वो जो पता है जिस जगह पर आप को पहले खाना भेजना था उसको बदलना चाहती हूँ मैं जी पहले आप जो खाना भेज रहे थे वो मेरे घर का पता था अब जो है आप को मेरे ऑफिस के पते पर खाना जो है भेजना है जी वहाँ पर ही आप मुझे खाना दे कर के जाइएगा जी ठीक है भय्या आप मुझे मेरे ऑफिस के पते पर खाना दे जाइएगा धन्यवाद